औ खबराथ' मोजाङै दङ इसोरनि अननायाव औ औ आमफ्राय नोंथाङा आदसा आदसा ओमफ्राय दा मा खालामगासिनो दं औ औ आदसा आंबो बिदिआनो एखे दंगासिनो दं आंबो ओमफ्राय नोंथांनाव माबाफोर थांखिफोर दं नामा औ जिबनआव जिखुनु माबाफोर हेमग्लाइफफोर

औ औ आदसा औ औ औ औ औ नंगौ है आंबो बिदिनो मोजां लिरगिरि जानो लुबैदोंमोन मोजां फोरोंगिरि जानो लुबैदोंमोन खिन्थु जिबनाव हायासै दाथ' बैसोबो थांबाय जेखौ हास्थायदों जों बेखौ मोननाय नंला दा जिखिनि बे दानि जोङो थांनानै थानायनि जिबनआव मा मा सौग्रावफैयो जों बेखौ फेस खालामनांसिगोन आरो जों बेखौ नाजालांनांसिगोन औ जोंनि औ औ औ नंगौ जे हायाखसै हायाखसै मानि बहुद बुस्थुआनो जोंना थालांबाय आरो जिबनआव आंबो गिदिर सिमांसो साख्रि मावनो लुबैदोंमोन बेफोरबो जायाखसै सिमां नुदोंमोन सिमां सुजुदोंमोन बे सिमांफ्रा मोगथां महराव फैयाखसै दाथ' जोङो देदेनलांबाय जोंनाव मा थांखि थाबावनो जोङो बे फिसा फिसौफोरखौनो मोजां खांनो मोजां फोरोंनाय मोजां खांनाय बे बायदिआव जोङो थांनांसिगोन नोंथां ना औ औ औ औ औ एखदम एखे नंगौ नंगौ नंगौ औ औ औ औ जालांबाय औ औ औ बिदि जादों औ औ नंगौ नंगौ सोलायगौमोन निथसय निथसय सोलायगौमोन औ नंगौ नंगौ नंगौ नंगौ निथसय नोंनि खोथाया सैथो एखदम बुंनो थांब्ला सानैनिबो लाइफआ एखेखौनो होनजासै जोङो आनदलन पेरियडखौ जोङो लोगो मोनबाय जोंनि दिनआवनो जों साबिस पेरियडआवनो बहुद गथना जालांबाय दाङा बाजि जालांबाय दा बेफोरो जोङो नुजोबबाय आरो जोङो बुगिनांबाय औ बुगिनांजोबबाय जों जोबोर खस्थ' मोननाय जाबाय जों औ औ ओमफ्राय औ औ आसाथिबाय औ औ औ दा बिनिफ्राय जोंना थांखिया ओरैबायदि मोनसे जोङो लाबावदिनि नोंथां जोंहाथ' जोङो जोंहाथ' फिसा दं जाहैबाय फिसाफोरखौ बिसिनि बबिसदनि थाखाय जों बिसोरखौ दानांसिगोन फिसाफोरनि लाइफखौ औ औ औ आरो जोंनि बे बैसोआ दा जे खुनु दुखु दाहा जोंनाव जेन बे बेमार आजार जोङो जेन' दाजाथोंसै इसोरा जोंखौ सहाय खालामथोंसै जोङो बेबायदि जिबनजों समाजफोरखौ एसे फोसाबलांनोसै जाहाथे जोंनि औ जोंनि बेबायदि एकटिभिटिसखौ नुनानै जाहाथे जोंनि बे जुनियर मानसिफ्रा जेन सोलोङो बेखौ जोङो नोजोर होदिनि औ औ औ दे दे थेंकइउसै दे औ दे दे नोंथां दे दे थेंकइउ